हैलो हां जी तुस केक बनान्ने ते हां में थुआढ़ा दिक्खेआ फोनै उप्पर गै दिक्खेआ इंस्टाग्राम उप्पर पेज़ दिक्खेआ कि तुस केक बनान्ने ते मिगी केक चाहिदा हा कल्ल आस्तै हां कल्ल जनमदिन ऐ मेरे भ्राऽ दा जनमदिन ऐ कल्ल ते में सोचेआ थुआढ़े कशा गै बनाई लैन्नी आं हां तुस सनाओ दो केक बनाई ओड़ेओ दो किलो दा हां दो किलो दा बनाएओ ते फ्लेवर तुस चाकलेट फ्लेवर गै बनाई ओड़ेओ हां की बनाई ओड़गे कल्ल दिक्खी लैएओ कोई पंज छे बजे हारे शाम्मी गै चाहिदा ज्यादा तोलै केह् करना तुस पंज छे पंज छे बजे हारे बनाई ओड़ेओ हां ते कोई पंदरां पंदरां हारे जने होने ते दो किलो होई जाना पूरा हां ठीक ऐ फ्ही फ्ही उप्पर उप्पर कोई डिजाईन कि'यां बनाह्गे कोई ऐ आइडिया जां कोई आइडिया ऐ जां फ्ही अं'ऊ कोई नेट उप्पर दिक्खियै फ्ही तुसेंगी भेजगी हां नेईं जियां अज्जकल आए दा ना इ'यां बड़े बड़े नमें नमें तरीकें दे आए दे केक उप्पर किश किश बनाइयै मतलब किश बी फोटो शोटो बी लगदे अज्जकल हां अवा ओह् तुगी तुगी हां इ'यै नंबर ऐ ना थुआढ़े ते तुसेंगी ओह् करगी व्हाट्सएप उप्पर इस नंबर उप्पर गै तुसेंगी भेजी ओड़गी डिजाईन ते जेह्ड़ा बनगा ते थुआढ़े कोला ते ओह् तुस मिगी सनाई ओड़ेओ हां ते फ्ही किन्ने किन्ने धोड़ी पौना ओह् केक दो किल्लो दा चाकलेट आह्ला केक किन्ने धोड़ी पेई जाह्गा ठीक ऐ ते तुस फ्ही आपें गै इत्थें डिलीवर करी ओड़गे जां फ्ही मिगी आना पौग लैने ई अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ हां जागत दे जागतै दा नांऽ भ्राऽ दे नांऽ मेरा साहिल ऐ तुस लिखी ओड़ेओ हैप्पी बर्थडे साहिल होर केह् लिखना जां फ्ही कोई डिजाईन दिक्खगी अं'ऊ तुसेंगी भेजनी आं शाम्मी धोड़ी होगा ते फ्ही तुस उस स्हाबै बनाई ओड़ेओ ठीक ऐ फ्ही